जैसे हम इस्कूल में पढ़ते थे तो जैसे फंक्सन वग़ैरह होते रहते थे तो हम लोग जैसे डांस कम्पटीसन लेते थे वरना जैसे सॉन्ग सिंगर उंगर का लेते थे जैसे ग्रुप में हमारी फ्रेन्ड लोग गाना वग़ैरह गाती थीं और डांस वग़ैरह हम लोग जैसे करते थे नाटक वग़ैरह या फिर जैसे रंगोली वग़ैरह बनाने का और जैसे छब्बीस जनवरी हो गया पन्द्रह अगस्त हो गया तो हम लोग रंगोली वग़ैरह बनाते थे और डांस कम्पटीशन का भी लेते थे भाग लेते थे तो हम लोग को जैसे ड्रेस वग़ैरह पहनना जब वह फंक्सन होता था तो हम लोग को बहुत अच्छा लगता था इस्कूल में और फिर ड्रेस वगैरा पहन के इस्टेज पर जाकर करना फिर मतलब अलग अलग तरीक़े से नाटक जैसे अलग अलग तरीक़े से फ़्रेन्ड लोग डांस करना और अलग अलग तरीक़े से सब अपना सॉन्ग मतलब सुनाती थी बहुत अच्छा लगता था तो और जैसे अभी जैसे कोई त्यौहार वग़ैरह पड़ता है जैसे दिवाली हो गई होली हो गया तो अलग अलग जैसे दिवाली में तो हम लोग रंगोली सभी लोग बनाते हैं तो सबका अलग अलग जैसे कोई मतलब हैपी दिवाली का रंगोली बना लिया जैसे कोई फ्लॉवर बना लिया कोई लक्ष्मी गणेश का मतलब ऐसे रंगोली बना लिया तो फिर जैसे कोई भी त्यौहार होता है तो कुछ ना कुछ हम लोग अलग अलग तरीक़े से करते हैं अपना मतलब जो कला है उसको दिखाने का प्रयास करते हैं कि मतलब हमको यह आता है अब जैसे मेहंदी का कम्पटीसन हो गया तो ये हम लोग अच्छे से करते हैं और रंगोली तो बनाते ही हैं तो जैसे इस्कूल में भी रंगोली बनाते हैं और जैसे हम हैं कि मतलब दिवाली में तो रंगोली बनाते हैं फिर अलग अलग डेकोरेसन करते हैं और अपना अलग अलग तरीक़े से अपना मतलब दिखाते हैं और फिर उसके बाद और दूसरों के घर भी जाते हैं जैसे बग़ल में बड़ी बड़ी मम्मी हैं तो उनके यहाँ जाते हैं हम लोग रंगोली बनाते हैं अपना जैसे कला दिखाते हैं फिर और ये जैसे होली हो गया तो होली में तो सभी अपना मतलब अपने घर में डिशेज बनाते हैं अलग अलग फिर हम लोग अपना डांस वांस का पला कला भी दिखाते हैं अब जैसे बर्डे हो गया तो बर्डे में भी लोग है डेकोरेशन करते ऐं अल डेकोरेसन करने का भी तरीक़ा अलग अलग है सबका अलग अलग तरीक़ा है किसी को ज़्यादा अच्छे से डेकोरेसन करना आता है तो किसी को कम तो फिर डांस वग़ैरह भी हम लोग करते हैं और ये इस्कूल में तो बच्चों को जैसे कोई फंक्सन हुआ तो हम लोग सिखाकर जैसे सिखाते हैं फिर करते भी थे हम लोग इस्कूल में अपने और जैसे कि इस्कूल का कहीं कुछ हुआ जैसे कोई कम्पटीसन तो हम लोग अलग अलग इस्कूल में जाकर कम्पटीसन किए हैं डांस का और यह जैसे कत्थक हो गया ये सब होली में भी डांस हम लोग करते हैं और ये डांस करना तो बहुत अच्छा लगता है हमको और फिर मेहंदी लगाना रंगोली बनाना अलग अलग तरीक़े से अपनी कला दिखाना और हम मतलब जितनी फ़्रेन्ड हैं मतलब हमारी तो सबको अलग अलग रंगोली अलग अलग तरीक़े से बनाने आता है हम लोग एक दूसरे से रंगोली जैसे सीखते हैं जैसे उनको कुछ आता है तो हम लोग वह सीखते हैं फिर हमको कुछ आता है तो वह हमारी फ़्रेन्ड हमसे सीखती हैं तो अपना अलग अलग तरीक़े से अपनी लोग कला दिखाते हैं तो अलग अलग लोग हम लोग अपना सीख लेते हैं एक दूसरे ग्रुप में और फिर और जैसे कोई त्यौहार भी जैसे जन्माष्टमी आया तो उसमें भी हम लोग अलग अलग तरीक़े से जैसे डांस है राधा कृष्णा बने किसी को बनाएँ या फिर हमीं लोग बनें तो फिर उसमें भी हम लोग अपना जैसे कत्थक डांस हो गया और फिर जैसे राधा कृष्णा का डांस हो गया तो यह सब हम लोग अलग अलग तरीक़े से अपना मतलब ड्रेस पहनकर और फिर

अच्छे से करते हैं हम और काफी अच्छा लगता ये सबको देखने में भी अच्छा लगता ये काफी सब बोलते भी हैं कि बहुत अच्छा लग रहा है और ये डांस भी हम लोग बीडियो भी बनाते हैं फोटो भी रंगोली का लेते हैं और लोग आते हैं हम लोग की रंगोली की फ़ोटो लेते हैं काफी अच्छा लगता है